आब हमरा सभ रहलहुँ मैथिल आ मैथिली भाषा जे छै ओ अपन जन्मभुमिके लोक नहि छोड़ैया जेनाकि पहिलेके संस्कृतोमे कहैत अछि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी जननी जन्मभूमि मने जन्मभूमिके जे भाषा छै जेनाकि हम मैथिल छी तऽ हमर मैथिली भाषाके जन्मभूमिके छी जा जियब ता ओ भाषाके कोना छोड़ब ताहि कारण ओ भाषाके जा जियब ता अपना तऽ पढ़बे करब अपन बाल बच्चा आगू जाकऽ देखी तऽ ओ भाषाके बढ़िऑं किएकि ओकरा जाहिठामके मुलवासी छी केओ अपन बंगालके तऽ ओ अपन भाषाकेॅं छोड़त नहि तहिना हमहुँ अपन भाषाके किए छोड़ब ओना अधिक सँ अधिक रुचि हुए ओकर अधिक से अधिक ज्ञान हुए ओकरा सँ अधिक सँ अधिक उपार्जन करी ओहने भेल अपन मातृत्व भावना जे हम एहि जन्मभूमिकेँ आदमी छी ताहि कारण मिथिलाके छी ओकरा मिथिला भाषा बाजबाक चाही